जी हाँ मैंने एक बार एक बड़ी मूर्ति की कलाकृति बनाई गणेश चतुर्थी पर मुझे एक बड़ी मूर्ति बनाने के लिए प्रेरित किया गया तो जब भी मैंने उस मूर्ति को बनाने इस्टार्ट किया तो शुरुआत में मुझे कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि बड़ी मूर्ति बनान बनानी थी तो इसलिए उसके लिए सामान और रंगों की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ी और बड़ी मूर्ति बनाने के लिए मेरे पास जितना उसमें मेटेरियल लगना था वह भी नहीं था तो मैंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया और उसको मैंने एक भली भांती तरीके से बनाकर के जब मैंने उसको कम्प्लीट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा